हैलो सिंधी होटल मां हाणे हिकु ऑडर घुरायो हुओ जंहिंमें मलाई टिक्का पनीर टिक्का सोया चाप और बिरयानी हुई उन में मूंखे ॿ शयूं बदल वाइणियूं आहिनि जो मां पनीर टिक्का और बिरयानी जे बदिले दालि मखणी और शाही पनीर घुराइणो आहे उहे ॿारनि खे पहिरो वारो वणे नथो हिन लाए इआ दालि मखनी और शाही पनीर मोकिले छॾो और थोरी जल्दी ॿारनि जे लाइ मोकिले छॾजा हुननि खे भुखु लॻी आहे